हैलो मैडम जी नमस्ते मैडम जी मेरे जगतें एडमिशन फीस दित्ती एत्त ते ओह्दे च केह् केह् करना पौंदा मिगी बी निं पता ऐ केह् केह् करना पौंदा ते तुस मतलब किश सनाई सकने ते सनाई ओड़ो सेहत आस्तै आं अज्जकल कॉलेज़ बिच बी पैह्लें पेपर लैने पौने ते उत्थें केह् ऐ बस अच्छा अच्छा पैह्लें पेपर होंदे जां पैह्लें मार्कशीटां देनियां अच्छा अच्छा केह् केह् लगदा आधार कार्ड डेमोसाईल फोटू होइये ते मार्कशीटां ऐनी

ठीक ऐ ठीक ऐ बस छड़ा आधार कार्ड गै लग्गना नी ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया मैडम जी अगर तुस होर पुच्छना होगा तुसेंगी फोन करी ओड़गी

अ